हाँ मैं उस बीच की पीढ़ी का हिस्सा हूँ जो पुरानी पीढ़ी हो युवा पीढ़ी दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हूँ कि वे क्या चाहते हें और क्या नहीं ये दो अलग अलग दुनिया हें और क्या आप मल्लब मैं जानती हूँ कि ये दोनों पीढ़ियों को संभालने का मेरा अनुभव बहुत और उनमें जो समानता है वो उनमें काफ़ी अंतर भी है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी जैसे कि तकनीकी प्रगति को लेके सामाजिक परिवर्तन को लेके बदलती जरूरतें इच्छाओं को लेकर जैसे कि अगर एक पीढ़ी में पहले की पीढ़ी के टाइम पर मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था तो उनको तकनीक से कोई लेना देना नहीं है लेकिन जो आज की पीढ़ी अब अब नई पीढ़ी जो हमारी आ रही है उनको अब उठ मतलब पैदा होते से ही उनको मोबाइल दिए जा रहे हे जो उनको तकनीकी अभी से बताई जा रही है कि क्या तकनीकी क्या नहीं पुरानी पीढ़ी मना करती है तो नई पीढ़ी उनको लेने की जिद करती हें तो जो हम मध्य हम जो बीच की पीढ़ी हे हम उनमें संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है थोड़ी देर दे देते हैं तो थोड़ी देर ना दें या उनका सामाजिक परिवर्तन भी कि उनको कुछ समाज की जो उनकी सोच है सोच को लेके भी काफ़ी परिवर्तन हुआ है उसको ले के भी हम परिवर्तन करवा सकते हैं नई पीढ़ी की सोच अलग ही है एकदम वो लोग खुले विचारों वाले हें लेकिन पुरानी पीढ़ी की जो सोच है वो बिल्कुल पुराने जमाने टाइप की है कि उनकी जो सोच हे वो जो बचपन से वो देखते आए हैं उनके उनकी पीढ़ी के टाइम से जो वो देखते आ रहे और अब आगे क्या हो रहा तो वो सब आगे की सोच के चलते है और उन लोगों के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ ना हो पाए तो उन सबका भी वो लोग देखते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए और जो बदलती जरूरत है वो जो इच्छा हे वो इच्छाएं भी काफ़ी बदल रही है आजकल सबकी इच्छाएं होती है कि हम ये करें वो करे यहाँ जाए वहाँ जाए घूमने फिरने लेकिन जो हमारी जो पुरानी पीढ़ियाँ हैं वो हमें घर से बाहर निकलने नहीं देती हैं वो कहती हे सिर्फ जितना टाइम है उतने टाइम के लिए दिन ही दिन में जो भी काम है आप अपना कर के आ जाओ लेकिन रात को परमीसन नहीं मिल पाती है तो यदि इस टाइप से कई सारी इनके बीच ऐसी कई सारे वो बातचीत है ऐसा कुछ ऐसी कई सारी चीज़ें है जिनके बीच में हमें संतुलन बनाने की जरूरत पड़ रही है